वजन बढ़ेबाके लेल बहुत एहन छथि जिनकर घरेलू उपाय छै कतेक एहन व्यक्ति छथि जे भोजनके लेल अहाँके अपसिआँत रहै छथि भोजन हुनका चाही चाहे ओ जतऽ सँ दियौन जेना दियौन मीट माछ मुर्गा ई हुनका रोज चाहबे करी भरि पेट भोजन करता पड़ल रहता वजन हुनकर ऑटोमैटिक बढ़य छनि ओइसँ कनेक कतेक तरहके बीमारी भऽ जाइ छनि शरीर फूलि जाइ छनि भोजन कते आदमी अहाँके करैके लेल बिल्कुल बैसल रहै छथि जे कतऽ हमर भोजन हेतै हुनका भोजन नीकसँ नीक चाही माछ भात तिल तिल तिलकोर तरुआ आवश्यक हुनका चाही दूध पीलासँ मोटापा होइ छै जिनकर उपचारके लेल जे छै से अगर परहेज चाही लेकिन ओ करता नहि हुनका तऽ मोटापाके लेल अपन अग्रसर बनल रहै छथि जे मोटापा हुनका हुनका शौक लागै छनि लेकिन ई नहि बुझै छथिन जे मोटापासँ इंसानके बहुत तरहके बीमारी भऽ जाइ छै मोटापा इंसानके खतरनाक भऽ सकै छै अइके लेल मोटापाके कम करैके प्रयास करबाके चाही लेकिन बहुत एहन व्यक्ति छथि जे हुनका भोजनके अलावा हुनका किछु नहि सुझाइ छनि भोजन हुनकर आवश्यक रहै छनि मोटापा अहाँके बहुत तरहके बीमारी उत्पन्न करैवला छै ओइमे मोटापाके से बचऽ के लेल बहुत उपाय छै घरमे अहाँके परहेजसँ रहबाक चाही नमक कम खेबाक चाही तेल मसल्ला कम खेबाक चाही लेकिन मोटापा बढ़बैवला अहाँके हुनका सब किछु चाही तेलो बेसी चाही दूध चाही दही चाही घी चाही मसल्ला चाही कहता हम मुर्गे खायब बकरे खायब माछे खायब अण्डे खायब नीक निकुत खायब तै दुआरे मोटापा हुनकर बढ़ल चलि जाइ छनि बादमे ओ पछतैतो छथि मोटापा एते अधिक नहि हेबाक चाही अइपर ध्यान दियौ